हा मां जामु रियलिटी शोस ॾिसंदो आहियां जीअं की इंडियन आईडल मूंखे हे सहु कार्डु ॾिसणु वणंदा आहिनि हुननि कार्यक्रम में ॾेखारियो वेंदो आहे की जेका नंढा नंढा सिंगर आहिनि जेका जामु ई पिछिड़ियल एरिया मां पिछिड़ियल परिवार मां ईंदा आहिनि उन्हनि खे सपोर्ट करणु हिकु जामु सुठो मौक़ो मिलंदो आहे हिन जे करे मूंखे हे शोज़ जामु तमामु वणंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो पंहिंजो पसंदीदा पार्टिसिपेंटनन शोज़ जो हिकिड़ो आहे अरिजीत सिंह जामु माण्हुनि खे न ख़बरु आहे की अरिजीत सिंह बि हिकु दफ़ो इंडीयन आइडल में अची चुको हुयो इंडियन आइडल हुन जी लाइफ जो पहिरियों शो हुयो जंहिंमें हुन ॻायो हुयईं हो शो मां ई मां अरिजीत सिंह खे फोलो कयो ऐं मुंहिंजो जामु पसंददार गायकु आहे ऐं हुए उते हे शोज़ जेका हूंदा आहिनि इंडियन आइडल रॉ हिननि हिननि सभिनी मां मूंखे जामु कुझु सिखणु मिलंदो आहे जेका हिननि शोज़ जा जज हूंदा आहिनि हो पंहिंजे पार्टिसिपेंटस खे ॿुधाईंदा आहिनि की हुनजी छा ग़लती आहे ऐं छा हुननि खे अञा सुठो करणु खपे हिन सां मूंखे जामु कुझु सिखणु मिलंदो आहे हिन करे मूंखे हे सभु शोज़ ॾिसणु जामु वणनि जामु वणंदा आहिनि